म्हजी फेवरेट स्टायल म्हणटा ती ग्रुप सिंगींग करपाची फॉर एग्जाम्पल आमी कोयर सिंगींग करतात इगोर्जेंक तातूंत आमी डिफरंट डिफरंट वॉयसीस घालतात सो तातूंत सगलें ते डिफरंट वॉयसीस आयकले मागीर बरें दिसता आनी तें आयकुपाकूय बरें दिसता आनी सिंगींग करपाकूय बी बरें दिसता